जि'यां की तुसें मिगी दस्सेआ कि थुहाड़ा जेह्ड़ा रुझान ऐ ओह् खेढां आह्ली बक्खियै ऐ ते तुस मिगी एह् दस्सो कि तुस केह्ड़ियां केह्ड़ियां खेढ़ां इस बेल्लै खेढ़दे ओ ते केह्ड़ियां केह्ड़ियां तुस बचपन च खेढ़दे हे ते केह्ड़ियां केह्ड़ियां ऐसियां खेढ़ां सनाओ जेह्ड़ियां अज्ज च साढ़े समाज चा लुप्त होई दियां लेकिन जेह्ड़े लोक पैह्लें खेढां खेढदे हे हून अजकल ओह् खेढां निं हैन कि उं'दा लुप्त होने दा कारण केह् ऐ ते ऐसियां केह्ड़ियां खेढां न जेह्ड़े बजुर्ग लोग खेढी सकदे केह्ड़ियां ऐसियां खेढां जेह्ड़े बजुर्ग लोग नेईं खेढी सकदे ते ते होर बी तुस मिगी एह् दस्सो ते थुहाड़ा जेह्ड़ा पसंदीदा खलाड़ी कु'न ऐ होर पसंदीदा केह्ड़ी गेम ऐ होर थुहाड़ी जेह्ड़ी जेह्ड़ी बी गेम ऐ ओह्दे थुहाढ़ा केह् इंटरैस्ट ऐ थुहाढ़ा ओह्दे ई तुस किस लेवल दा खेढदे ओ पर कन्नै मिगी एह् दस्सो कि थुहाढ़ी भारत दियां केह्ड़ियां केह्ड़ियां टीमां न जेह्ड़ियां मेन मेन टीमें दे बारे च दस्सो ते कन्नै मिगी दस्सो के भारत च ऐसे केह्ड़े खलाड़ी न जेह्ड़े इस बेल्लै बड़ा अच्छा करै करदे न खेढ दे बारे च दिक्खो जी खेढ जेह्का मिगी पसंद ऐ ओह् क्रिकेट ऐ ठीक ऐ क्रिकेट दी इन्नी मतलब खेढ़ मिगी इन्ना पसंद ऐ कि अस दिन दे तिन्न तिन्न चार चार मैच खेढदे डेह्ली दे दोस्तें कन्नै जन्ने होन्ने खेढने आस्तै ते बड़े सारे दोस्त न जेह्ड़े मतलब बोलदे कि चलो क्रिकेट खेढने गी केह् करना बैह्ले बेहियै केह् करना पर मतलब जेह्ड़ा कि पराने समें खेढने आह्ली जि'यां कि लुप्त होई गेआ जि'यां की बांह्टे होई गे खेढ़ने आह्लियां चीजां होई गेइयां छप्पन छपाई जि'यां डोगरी च आखदे जिसी पगना पगाई मतलब ओह् अजकल चीजां बच्चे जेह्ड़े मतलब ओह् चीजां भुल्ली दे न बच्चे नेईं करै दे ते की बजह केह् बजह् अजकल फोन आई दे फोन निं होऐ ते कन्नै फोनै ई गेमां फोनै च गेमां दा इंटरैस्ट पेई दा खेढने आह्ली चीज दा मतलब क्रिकेट बगैरा होई गेआ फुटबाल होई गेआ बैडमिंटन ते बगैरा एह् सारियां चीजां बच्चे जेह्ड़ियां भुल्ली चुक्के दे न अजकल दे बच्चे इन्ने कि मतलब किश चीजां नेईं करी सकदे खेढदे नेईं ते बाकी जेह्ड़ा मतलब ग्रांऽ दा सिस्टम ऐ ग्रांऽ च जेह्ड़े खेढां खेढी जंदियां न ओह्बी निं रेही दियां न ओह् लुप्त जेह्ड़े बच्चे बैठियै खेढदे हे गीह्टे बगैरा होी गे ते अजकल दे बच्चे न जेह्ड़े ओह् नेईं खेढदे न ते बड़ियां सारियां चीजां न की जे लोक भुल्ली चुक्के न आखदे लोक ते बाकी होर बी हैन लोक जेह्ड़े साढ़े मतलब इ'यां बड्डी बड्डी टीम इंडिया इ'यां बी एह् भारत देश दी जेह्ड़ियां गेम न एह् इ'यां बी बड्डे बड्डे खलाड़ी न जेह्ड़े मतलब खेढदे न जि'यां कि विराट कोहली होई गेआ धोनी होई गेआ शिखर धवन होई गेआ बगैरा एह् सारे क्रिकेट दे इन्ने बड़े शौक निं भारत दे एड्डे बड्डे क्रिकेटर न एह् ते बाकी होर बी बड़े सारे होई गे एह् मतलब जेह्ड़े हैन जेह्ड़े खेढदे न लोग पर जेह्ड़े मतलब साढ़े लोकल जेह्ड़ी खेढां न ओह् अजकल भुल्ली गे गुल्ली डंडा होई गेआ जि'यां पंत दी पर्ची बच्चे नेईं खेढदे की जे अजल किश फोन चले दे फोनै च गेमां खेढी जा दे बाकी सारियां जेह्ड़ियां गेमां हियां ओह् भुल्ली चुक्के दे न अजकल दे बच्चे मतलब इस चीज गी नेईं करदे ते बड्डे बजुर्ग बी हैन ते जेह्ड़े मतलब बड्डे बजुर्ग बी जेह्ड़े चीजां होई गेइयां खेढदे हे ते बाकी होर बी बड्डे एह् बी निं के किश जेह्ड़े हैन त्रीह् साल जे त्रीह् साल कोला थल्लै न पर ओह् आह्लियां चीजां एह् खेढदे बाकी सारे लोग बी हैन पर एह् जेह्ड़ा नेईं खेढदे फुटबाल होई गेआ बासकिटबाल होई गेआ बगैरा बगैरा एह् नेईं खेढदे अजकल दे बच्चें गी दिक्खो कि मतलब कि फोनै ई लग्गे दे रौह्ंदे ओह् चीज नेईं करदे ओह् ते भुल्ली चुक्के दे न गेमां क्रिकेट हैन मेरा पसंदीदा में बी खेढनां होन्ना मिगी खेढना बहुत पसंद ऐ मेरा पसंदीदा मेरी बी पसंदीदा क्रिकेटर हैन विराट कोहली होई गेआ धोनी होई गेआ एह् बी इन्ना न कि इ'नें गी दिक्खियै लोग इन्स्पायर होआ दे न मतलब खेढी जा दे न मिगी बी शौक ऐ इं'दे कन्नै खेढने आस्तै कि इ'नें ई दिक्खियै में बी खेढना होन्ना दोस्त खेढदे न पर जेह्ड़े मतलब बच्चे होई गे जि'यां कि ओह् नेईं खेढे दे अजकल दे बहुत सारियां चीजां लुप्त होई दियां ते ओह् चीज होंदी निं ना बच्चे खेढदे न ते लोक न जेह्ड़े कि मतलब ओह् जि'यां होई गेआ क्रिकेट बगैरा कि कोई बी होई गेआ ते अजकल दे भुल्ली चुक्के दे न ते अज्ज दिक्खो तुस तां खेढ दी बी इन्नी अहमियत ऐ उसदे खेढने पर नेईं खेढदे न में सारा केह् कि अस्त दिन दा इक दो बार ते खेढी लैन्ना कोई खेढ हो चाहे क्रिकेट होई गेआ अजकल दा ऐ निं ओह् ते बड़े सारे लोक बी हैन खेढदे बी है' बुमन ते टूर्नामेंट्स बगैरा खेल दियां न टूर्नांमेंट्स दा ते फायदा ते ऐ पर बच्चे साढ़े जंदे निं हैन किश मेरी फैमिली चा बी हैन भ्राऽ ऐ ओह्बी जंदा होंदा खेढने गी क्रिकेट दे बगैरा अजकल तां दिक्खो तुस ते लोक बड़े सारे नेईं करै दे क्रिकेट बगैरा खेढना असें ई स्पोर्टस न ओह् खेढना चाह्न्ने आं पर अजकल तां कोई निं खेढदा इसी चीज गी भुल्ली चुक्के दे न बड़े सारे अस बी हैन अस बी खेढदे